बाक्सा जिल्लायाव सरासन्स्रा रायजोयारि हारिमुवारि हुदाफोर जाबाय बेबादिनो गामियाव बेबादि बैसागोफोर जायोबोला बैसागो फांसनफोर खुङो बे फांसनखौ गामि गामि मोनफ्रोमबो गामियावनो बोसोरफ्रोमबो खुङो बे बैसागो फांसन खुंनायनि गेजेरजों गामिनि गथ' फोरा बेवहाय गोबां रोखोमनि माने खेलाफोर होरिनानै थुनलाइयारि बादायलायनाय खन्थाइ आवरायनाय बिदि बादायलायनाय होनानै गामिनि गथ'फोरखौ थुलुंगा होयो बेबादियाबो जायो बाक्सा जिल्लायाव आरो बिदिनो गामियाव गामि गामि बेबादि नेमखान्थि माने बेबादिनो अनलाय लायनानै थायो माखासे गोदोनिफ्राय फैबाय थानाय नेमखान्थि जेरै हिनजाव हाबा लालायनाय नायनानै हाबा लायनाय हिनजावफोर हिनजावफोरखौ नायनानै हाबालायनाय बेबायदि मोजां मोजां थासारि दङ बेवहाय बिदिनो नांलाय खमलाय गैया बेबायदि बाथौ फुजा माग मेला खेराइ फुजा होनायाबो गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो बेखौ बाक्सा जिल्लायाव मोजाङैनो खुङो